जोंनि बर' रावा माब्रै गोहोम खालामनाय जादों होन्नानै बुङोब्ला जों बे कालाइगाव एरियानि बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों बेवहाय जों बर'आ इसे खम हारसाफ्रा बारा नालाय बर' रावखौ बुङैयावनो बुङैयावनो बिसोरो हारसासो बुंग्रा जाजोबबाय गासैबो हारसानि खाथि खाथि थायो नालाय हारसा बुंनानै बेबायदिनो गावनि हारिनि रावखौनो बावगारलांबाय जों दुखु मोनो होमबाबो मा खालामनोसि गासिबोथ' बुंनो हाला गावनि रावखौबो बावनाय जालांबाय सोरबा सोरबाया गावनि ड्रेसखौबो गारनो हमबाय गुबुननिखौसो मोजां मोनो हारसाफोरनिखौसो बुंनो थाङोब्ला हाबाफोराव जायखिजाया बहाबा मिथिं दावथिंफोराव लोगोसे थाङोब्ला खाथि खाला थानायजों बिसोरो ड्रेसफोरखौ सोलायना थांनो थाङो गाव गावनि ड्रेसखौ गारनानै गुबुननिखौ मोजां मोन्नाय जालांनोसै आरो बे कलाइगाव एरियाव जोंहा मोनसे जोबोर गेदेर समयसा रावनि थाखाय गथ'फोरखौ जों बर' फरायहोदों नाथाइ रायलायनाया हारसा रायलायो एसामिसाव बुङो गासैबो बर' जानानै जों गासिबो बर'यै बुंनो नांगौ नाजानांगौ हारसा एसामिस राव बुंबाय थायोब्ला गथ'फोरा दानि गथ'वा जेबो बुजिमोनब्लाबो रावखौ बुंनो हाया जालांदों बर' रावखौ बेफोर बायदि जाबाय थायोब्ला जोबनायावहाय बर' रावखौ रोङा जाहैगोन आरो गासिबो बेनि थाखायनो जों दा सम थानायवनो जों गासिबो गारजेनफोरा बा सुबुंफोर सांग्रां जानांसिगौ गावनि रावखौ गाव लाखिनांगौ गावबागाव आंगो राव हारिमु दंखायो बेनि थाखायनो गुबुना जोंनि रावखौ लानो थाङा रायलायनोबो थाङा जोंनि ड्रेसखौ गान्नोबो थाङा जों गाव गावहानो गान्नानै गावनि सिनायथिखौ होनो नांगोन बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय आरो रावफोरखौ गासिबो नाजानो नांसिगौ